تلنگانہ میں مشہور بلکہ پورے ہندوستان میں بھی آپ لیجیے تو تو حیدر آبادی بریانی ہے اور چاہے چھوٹے ہو موٹے تقریب ہو بسم اللہ ہو شا شادی ہو یا پھر پیدائش کا دن ہو جس کو برتھ ڈے بولتے ہیں اس میں تک بریانی چاہے دو کوئی دوست مل بھی جاؤ بہت دن کے بعد یا پھر چھٹّی کے موقعے پہ بھی جو ہے بریانی تو ہے ہی ہے حیدر آبادی بریانی کا جو ہے دور چلتا ہر تقریب میں ہر جو ہے تما تخا تقریباً موقعوں پر اور دوسرے اس سے مختلف کوئی پکوان ہے تو دم کا مرغ ہے ہاں ویجیٹیریئن میں بھی بہت زبردست جو ہے آپ دیکھنے کو ملیں گا کہ فل بھوجنم جو ہے نا آپ کو تلنگانہ میں بھی ملے گا ہاں زیادہ تر جو ہے شہر کے باہر اور کچھ تو شہر میں بھی رکھ رہے ہیں فل بھوجنم میں بہت زبردست جو ہے چاول تو انلیمیٹڈ ہوتا ہے سا تھ میں جو سالنیں رہتے ہیں مختلف سالنیں رہتے ہیں اور مزیدار اور ساتھ میں اس کا دہی کا ہے چکھ کے دہی کا بھی اہتمام رہتا میٹھے کا پاپڑ کا یہ ایک اپنے میں جو ہے ایک بہت اچھا جو ہے ویجیٹیریئن میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت ہی مزہ ذائقہ دار چیز ہے وہ یہ ڈش بھی رائس ملس بولتے ہیں اس کو اور اس سے ہٹ کے روٹی بھی چلتی ہے جہاں تک سوال شادیوں میں دعوتوں میں ہے وہ تو آج کل ویج نانویج بھی رکھ رہے ہیں تھوڑے لوگ بڑے پیمانے پہ اور اس سے ہٹ کے جو ہے مٹن کری گوشت کے سالنیں ایسے چیزاں بھی ہوتے ہیں اور کچھ اگر تہواروں میں اگر دیکھا گیا تو جو ہے مختلف تہواریں ہیں یہاں پہ جیسا کہ بتکماں میں گڑ اور دوت جاگری جس کو بولتے ہیں جس طرح نارتھ میں نوراتری بولتے ہیں ٹھیک اسی طرح جو ہے تلنگانہ میں بتکماں بولتے ہیں نو دن کا ہی رہتا ہے ہر نو دن میں جو ہے ایک ڈش بنتی ہے جس میں جو ہے جاگری بولے تو گڑ اور دودھ کا اور کھانے کا مدو پپو کافی جو ہے نو دن کو جو ہے مکمل کر کے جو ہے بتکماں من آخری دن جو ہے تہوار مناتے ہیں یہاں کے جو ہے ہندو لوگ اور رہا سوال مسلمانوں کے تہواروں میں دیکھیے محرم میں جو ہے شربت کا اہتمام ہوتا ہے کیونکہ غمگین اور بہت ہی جو ہے ایک ایسا دن تھا وہ دس محرم جو ہم یاد کرتے ہیں اس میں جو ہے لوگوں کو جو ہے شربتیں اور جو ہے اور اس سے ہٹ کے اگر تہوار دوسرا دیکھیں گے تو رمضان میں تو افطاری میں جو ہے افطار پارٹیوں میں کھجور میوے کا جو ہے انتظام ہوتا ہے اور حلیم کا بھی جو ہے بہت ہی زور و شور پہ جو ہے جگہ جگہ ملیں گی حلیم حیدر آباد کی اور چونکہ حیدرآباد کی ڈشوں میں جو ہے جس کو جی آئی ٹیگ ملا ہے وہ حلیم کو ملا ہے بہ نسبت بریانی کے حالانکہ مشہور جو ہے سب سے زیادہ حیدر آبادی بریانی ہے لیکن باوجود اس کے حلیم کو جاغرفیکل کا انڈیکیشن یعنی کہ ہاں عالمی سطح پر جو ہے اس کو ملا ہے اور رجب میں کنڈوں کا جو اہتمام ہوتا ہے کھیر پوریوں کا اور ٹھیک جو ہے ہندو شیوراتری میں جو ہے لوگ کچھ ورت وغیرہ رکھ کے جو ہے اپواس وہ لوگ بھی جو ہے میووں سے ہی جو ہے اپنا اپواس روزہ کھولتے ہیں اور یہاں پھر کرسمس میں بھی جو ہے کرسچین لوگ جو ہے اچھا تہوار جو ہے ان لوگوں کا سا مناتے ہے ویج نانویج کے ساتھ اور اس میں بھی جو ہے میٹھوں میں کیکوں کا جو ہے انتظام رکھتے ہیں عموماً جو ہے نیو ایئر اور کرسمس نیو ایئر میں جو ہے زیادہ کیکوں کا جو ہے اچھ رجحان چل رہا ہے جو بیکریاں والے ایک سے ایک جو ہے ڈیزائنوں کے کیکاں جو ہے بنا کے پورا ڈسپلے دوکانوں کے باہر ٹیبلاں ڈال کے بڑے پیمانے پہ جو ہے رکھ رہے ہیں وہ ایک دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ جو ہے خرید رہے ہیں مسلمان بھی خرید رہے ہیں اس میں اور ہندو بھی اور کرسچین بھی ایک کھانے کا جو ہے موقعہ مل رہا ہے لوگوں کو ایک لوگوں کے دوسرے جو ہے مذہب کے تہواروں کے اس میں یہ ہے اور بھی کافی جو ہے میٹھوں میں تو ڈبل کا میٹھا جو ہے بہت ہی جو ہے مشہور ہے اور مٹھائیوں میں بھی جو ہے بہت سی مٹھائیاں ہے تلنگانے کی اس میں